हैलो जय झूलेलाल माखीजाणी साहब कहिड़ो हालु आहे भाऊ मुलाक़ात ई नथी थिए दर्शन ई दुर्लभु थी विया आहिनि तव्हां जा हा हा हा हिते घरु वेठा आहियो मां बि चवां भई गणपति फैस्टिवल जेको आहे उहो थोरो वेझी अची रही आहे त सोसाइटीअ में कुझु हिन बारे में असां पाण में ॻाल्हाए करे वरी हिकिड़ो कुझु मीटिंग रखूं त तव्हांजो छा वीचार आहे हिन बारे में ऐं हाणे टिनि मैंबरनि जी फ़ोन बि आई हुई त भई सत ॾींहं न रखी करे हिन दफ़े भई यारहं ॾींहं रखूं त हुन लाइ त सभिनी ऐं जेके मैंबर आहिनि घर वारा आहिनि त हुननि जी सलाह सां ई हलणो पवंदो न हीअं ॿारनि जी सलाह सां त हली न सघिबो न हा त कलैक्शन त कंदासीं उहो मीटिंग में असां पाण में गॾिजी करे क्लब हाउस में ॾींहुं फिक्स करे रखंदासीं पोइ हुते ॻाल्हाईंदासीं माना अॼु उहो ॾींहुं वधंदा त नाश्तो ऐं ऐं ॿियो जेको रोटी जो बंदोबस्तु असां कंदा आहियूं हर सालु त उहो बि ॾींहं वधंदा त उहे बि वेला वधंदा ऐं हाणे वरी ॿारनि जूं गणपति जेकॾहिं अलॻि अलॻि रखंदासीं त उन में बि तकलीफ़ उनजी शेवा कराइण जो ॿार खे टाइम मिलंदो कोन्ह त उहो बि असांखे सोचे करे अॻियां कदमु वधाइणो पवंदो हा त उहो उहो उन बारे में मूंखे तव्हां सां वेई करे पाण में ॿ चारि ॼणा गॾिजी करे हिकिड़ी मीटिंग कोठायूं किथे जिते सोसाइटीअ जे क्लब हाउस वग़ैरह में हुन लाइ टाइम सभिनी खे कढणो पवंदो वक़्तु त वरी वेई करे फ़ैसलो करे वरी पोइ पेसा बि अॻुवाटि वठणा पवंदा सभिनी खां हा असां वॾी वॾी वॾी मूर्ती रखणी वॾी पवंदी हिकिड़ी ऐं हुन लाइ छा आहे जल्दी ख़त्मु थी वेंदियूं आहिनि बाज़ारुनि में त हुन लाइ असांखे वॾी मूर्ती उहो पहिरों बुकिंग जो पेसो ॾेई करे ऐडवांस में अॻुवाट त वरी उहो बुक कराइणी पवंदी न त वरी खतमु थी वेंदी त वरी ॿार नाराज़ थी वेंदा ॿारनि खे बि ख़ुशि करणो आहे अच्छा ॿियो असांजो जीअं थींदो पंहिंजो यारहं ॾियनि जी शेवा थींदी महाराज जो बंदोबस्तु करणो पवंदो सुबुहु शाम आरिती कंदा ऐं नाश्तनि जो ॿियो असां साफ़ सफाई जो तंहिंखा पोइ असांखे विसर्जन जी तयारी लाइ इहो सभु ॻाल्हियूं वेई करे पाण में मैंबर जो रायो वठी करे पोइ अॻियां वधंदासीं जीअं त त मां हिकिड़ो लैटर सोसाइटीअ जी तरफ़ा करां थो पियो पोइ तव्हां डिसाइड कयो हाणे मां बि पोइ मैंबरनि खे मोकिलियूं था वॉचमैन हथु त पोइ जेको ॾींहुं जेको ॾींहुं असां पाण में छा तव्हां ॿुधायो त हुन हिसाब सां मां पोइ तारीख़ लिखां त हुते क्लब हाउस में वेही करे मीटिंग करे पाण में जेको फाइनल करे छॾियूं न असां भाई हिते हीअं आहे न कंहिंखे सूमरु मोकिल आहे त दुकानदार खे कंहिं दुकानदार ऐं भाउ खे असांखे मंगल मोकिल आहे कंहिंखे फैक्टरी आहे त जुमो मोकिल अथनि कोई कम थो करे बॉम्बे वग़ैरह में त हुनखे आर्तवारु मोकिल आहे त हुन हिसाब सां हिकिड़ो ॾींहुं जेको आर्तवार ई सही बीहंदो हर को माण्हू कलाकु खनि अधु कलाकु टाइम कढजंदो राति जे वक़्तु मीटिंग थींदी त पोइ माण्हू अची सघे थो मुंहिंजे हिसाब सां हा हा राति राति हा मुंहिंजी सलाह इहा वरी बि जीअं तव्हां चओ त मां हुन हिसाब सां डेट ठाहे करे मोकिलियांव

तव्हां जी राय जे हिसाब सां मां तव्हां जी राय जे हिसाब सां मां हिकु लैटर अॼु कढां थो पियो ऐं मोकिलियांव थो सही करे मोकिलियो त वरी पोइ वरी सॼे मैंबरनि जे घरनि में इहो लैटर फिरायूं त जीअं हफ़्ते खनि जो टाइम रखूं था ॿिए आर्तवार ते त जीअं हफ़्ते में हर को माण्हू पंहिंजे ऐं कमु कार जे हिसाब सां कम लाइ करे जीअं हुन टाइम ते मौजूदु रहे न ॿियो सभु कीअं आहे तबियत पाणी अचो न कॾहिं हा वरी अचूं था पर्सनली बि वरी जय झूलेलाल जय झूलेलाल